हॅलो अलाइड ट्रेडर्स न्ही हांव अ संजय नायक उलयतालो खोर्लेच्यान हाये तुमचो तो सेमसंग टीवी घेतलेलो पळय अ तो तितलो बरो सर्वीस दिना म्हणजे तितलें पिक्चर बी बरें क्लियर ना आनी सांवडाकुय मातसो प्रॉब्लम आसा अ म्हाका बरें हे मेळुंक ना तेजे